हम लोग एक बार पक्षी देखने के लिए किसी वन में गए हुए थे और वहाँ पर हम लोग तरह तरह के पक्षी देख रहे थे उतने में ही हमें वहाँ पर कुछ गिद्ध नज़र आए जो कि आज के समय में गिद्ध की जो प्रजाति है वह काफी कम हो चुकी है और बहुत बहुत ही मुश्किलों में बहुत कठिनाइयों के बाद जो है या बहुत ही रेर केस में ही हम लोगों को गिद्ध पक्षी देखने को मिलता है हालांकि पहले तो गिद्ध और चील काफी हुआ करते थे लेकिन आज के समय में गिद्ध प्रजाति काफी कम पाई जाती है और बहुत ही कम स्थानों पर पाई जाती है तो हम लोगों को गिद्ध का एक झुंड जिसमें कुछ ही गिद्ध थे जो कि हम लोगों को देखने को मिल मिला और उसके बाद गिद्ध के बाद हमें वहाँ पर उस जंगल में उस वन में हमें सारस और शुतुरमुर्ग जैसे जंगली पक्षी भी देखने को मिला और उसको देखने के बाद हम लोगों ने उसको उस उन पक्षियों की फ़ोटो भी खींची क्योंकि ऐसे पक्षी जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं ऐसे पक्षियों को देख पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल भरा काम है हम लोग एक बार अपने खेतों में पानी लगा रहे थे वहाँ पर पानी लगाते वक्त कई सारे बगुला आज के समय में बगुला भी काफी कम पाए जाने लगे हैं और बहुत ही चुनिंदा स्थानों पर ही बगुला और चीलर चील इस तरह के पक्षी देखने को प्राप्त होते हैं हम लोगों ने ही जैसे ही उन पक्षियों को देखा हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उन पक्षियों को देख कर के क्योंकि वह पक्षी एकदम विलुप्त होने की कगार पर हैं और बहुत मुश्किलों से सिर्फ कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है जो कि हम लोगों को देखने को मिला और हम लोगों ने उन पक्षियों की फ़ोटोग्राफी की उन्हें काफी देर तक बैठ कर के देखा उन्हें नोटिस किया कि वह कैसे अपना खाना ढूंढ रहे हैं कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं फ़िर बाद में हम लोगों ने उस जंगल के स्थानीय लोगों से पता किया कि क्या आपके यहाँ यह पक्षी जैसे गिद्ध चील यह सब अभी भी पाए जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पक्षी कहीं से उड़ के आए होंगे और यह जंगल में अपना निवास बना लिए हैं क्योंकि पहले इस स्थान पर चील और गिद्ध जैसे पक्षी नहीं थे यह अभी कुछ ही समय हुआ है और यह पता नहीं कहाँ से उड़ कर के आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर कम है तो इन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी आसानी होती है और यहाँ पर प्रकृति का दिया हुआ भोजन भी काफी है और पानी भी ठीक मात्रा में है तो यह चील और गिद्ध जैसे पक्षी अपना बसेरा अपना यहाँ पर बसेरा बना लिया है और वह सभी पक्षी यहाँ पर रुकते हैं हालांकि हम लोग भी उन्हें उन पक्षियों को भगाते नहीं है डिस्टब नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे पक्षी हमारे एरिया में पहले नहीं पाए जाते थे हमारे स्थान में पहले नहीं पाए जाते थे अब कुछ समय से चील और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे स्थान में पाए जाने लगे हैं और जिसे इस बात से लेकर के हमारे जो स्थानीय लोग हैं वह काफी ख़ुश भी हैं क्योंकि आसपास पक्षी का होना भी एक अच्छे वातावरण का संदेश है संदेश है और फ़िर हम वहाँ पे उन पक्षियों को देखें और वहाँ पर उस स्थान पर कुछ दिनों तक रुके उन पक्षियों की हमने फ़ोटोग्राफी भी की उसके बाद हम वहाँ से चले आए और अपने घर पर आने के बाद हम अपने खेतों में पानी लगाते वक्त हमें वहाँ पर कई सारे बगुला देखने को भी मिला वह बगुला भी बरसात के मौसम की वजह से किसी और किसी अन्य स्थान से उड़ कर के हमारे स्थान में आए थे अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी जीवन शैली को अपने आप को बचाने के लिए वह उड़ कर के आए थे पानी लगाते वक्त जो खेतों से जो कीड़े निकल रहे थे बगुला उन कीड़ों को अपना शिकार बना रहे थे और उन्हें खा रहे थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे